चलो जी हून स्हानू आया सिंगिंग दे उप्पर स्हानू इक ओह् कीता गेआ कि सिंगिंग दा तुसेंगी कि'यां शौक पेआ स्कूल लाइफ च तुस सिंगिंग दा कि'न्ना ओह् करदे हे दिक्खो जी बचपन बिच्च ते इ'न्ना होई नी सकेआ के में सिंगिंग आस्तै अग्गे बढ़ां क्योंकि सिंगिंग दा बहुत शौक हा मेरे जेल्लै स्कूल च कोई फंक्शन होंदा हा ना ते सर दे अग्गै पिच्छै अग्गै पिच्छै फिरना उ'नेंगी आखना एह् आह्ला नेशनल सांग ऐ साढ़ा में गाना मीं एह्दे च रक्खो जां कोई गाना गाना होऐ ते ओल्लै साढ़े टाईम च ग्रुप सांग होंदा हा ओह्दे बिच्च गै गाइयै ते आपे जेह्ड़े बच्चे हे ओह् ओल्लै ओह् ओल्लै पंदरां अगस्त जां छब्बी जनवरी च डांस करदे हे ते उत्थै जरूर हिस्सा लैना चलदा चलदा रेहा गाने गांदे रौह्ना मतलब ब्याह् फंक्शन च जाना तां बी गाने दा बड़ा शौक ढोलकी नीं बजानी गाने गाने अदूं इ'न्ना शौक ऐ हा बट कुसै ने प्रमोट नीं कीता ठीक ऐ ओह् अज्ज दी डेट च दिक्खने अज्ज जना खना एल्बम कड्ढा दा जना खना हां जी सिंगिंग इ'न्ना चिर सिक्खी जां टीवी पर दिक्खने निक्के निक्के बच्चे उल्लै अपने माइंड च सोचने यार असेंगी कुसै ने कदें अग्गेै नीं कीता अस गाना गाई बी सकदे हे अपने आप गी लगदा अगले बंदे गी केह् लगदा केह् नेंई ओह्दे बारै च नेईं आक्खी सकदे होई सकदा जेह्ड़ा कम्म में करां एह् जरूरी नेई कि अगले बंदे गी बी बहोत अच्छा लगै अपने आप गी सैटिस्फाई करने आस्तै में एह् चीज सोचनी कि यार दिक्ख हां निक्के निक्के बच्चे अज्ज कुत्थै जा दे इंडियन आइडल च जा दे फलानी जगहा सिंगिंग होआ दी उत्थै जा दे पंजाब जा दे गाने गी जां जगराते करादे जां माता दियां चौकियां करादे जां इंदे आस्तै सोचने बैठियै तो ओह्लै अपने मनै च गाना गुन गुनाने केईं बारी फोन लैन्नीं फोन दी रिकॉर्डिंग लाइयै गाना गानी फ्ही सुननी अपना यार इ'न्नै गाना एह्दे कोला जैदा अवाज ते मेरी शैल ही में की नीं गाई सकी ओह्दा कारण एह् हा कि असें अग्गै बधाने आस्तै कोई नीं ऐ हा कि उस टाईम च कुड़ियें गी होंदा हा थोह्ड़ा प्ही आं अस ग्रांऽ दियां कुड़ियां हियां जां सानू अग्गै स्पोर्ट करने आह्ला कोई नीं ऐ हा जां एह् बी होई सकदा हा दूआ नम्बर हून जिसलै अस टी वी दिक्खा दे होन्ने गाने सुनदे रौह्न्ने जां फेसबुक चला दे होन्ने ओल्लै दिक्खने होन्ने एह् फलाने ने एल्बम कड्ढी एह् सिंगर आया फलाने ने गाना गाया जि'यां हून मतलब कि किन्ने सारे साढ़े डोगरी सांग न जेह्ड़े गीत बी मतलब हैन

ओल्लै थोह्ड़ा फील होंदा अपने इ'यां कि काश अस बी गांदे हे अज्ज साढ़ी बी कोई एल्बम निकलदी ही जां अस अच्छा नीं मतलब गांदे हे सानू तां नी होएआ बडियां सारियां ऐसियां गल्लां न जेह्ड़ियां सोचने पर मजबूर होई जन्नीं तो गाना जेह्ड़ा ऐ बड़ा ही साढ़े डोगरी गाने बड़े गै शैल मिठ्ठे होंदे न मतलब बंदे इक इक चीज गी सुनै ते ओह्दे च मतलब होंदा ऐ तो सिंगिंग दा बहुत ही जैदा शौक हा घर बी फुलके बना ने होन्ने तां गाने गा ने होन्ने भांड़े मांझा ने सफाई कराने तां गाने गुन गुनादे होन्ने लेकिन मिगी शैल डोगरी गै गाने लगदे ते ओह् एह्दी बजह कन्नै केह् ऐ केह् सिंगिंग जेह्ड़ी ऐ ना ओह् तुस बड़े इ'यां अच्छे शांत तरीके कन्नै करी सकदे ऐसी गल्ल नीं एह् केह् बड़े कोई नच्चने त्रप्पने आह्ले गाने शांत गाने बी होंदे जेल्लै लोकें गी दिक्खने बड़ा करदे अपने आप गी बड़ा फील होंदा कि दिक्खो जी अस पीछे रेही ऐ सानू कोई नी हा अग्गे करने आह्ला अपने बच्चें गी बी सनाने यार इनें केह् गाना गाया कुछ बी नी गाया एह्दे कोह्ला शैल ते आ'ऊ गानी आं मतलब होंदा अपने मनै गी फील होंदा तो चलो केह् करना हून चलो होई फीलिंग